जय झूलेलाल अच अचो भेण अचो अचो

छा थियो भेण ॿुधायो छा हा छा तकलीफ़ थियव तव्हांखे हा अच्छा

अच्छा घणे टाइम खां घणे टाइम खां थी थियेव भेण हीअ तकलीफ़

हा अच्छा अच्छा सही आहे पर भेण सभिनी खे हीअ अॼकल्ह तकलीफ़ छा नॉरमल थी वई आहे छो त ॾियारी वई आहे ॾियारी में फटाका बरिया आहिनि चङो प्रदूषण थियो आहे न त हवा ई असांजी अहिड़ी थी वई आहे प्रदूषित हवा थी वई आहे न त सभिनी खे हीअ तकलीफ़ थी रही आहे इहा कॉमन तकलीफ़ थी वई आहे ईअं समझो त सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी की सभिनी खे थिए थी कॉमन आहे पर जंहिंखे तकलीफ़ आहे उन्हनि खे तकलीफ़ हूअ लॻे थी न ऐं खंङ तकलीफ़ डिए थी वधीक राति जो हा त कहिड़ी दवा पीती अथव तव्हां कुझु वरितो अथव के न घर जा इलाज कया अथव हा उन नथो लॻेव ठीकु आहे दवाऊं त मां लिखी थी ॾियाव पर हिकु सलाहु ॾियण चाहिंदीमाव तव्हांखे की हिते प्रदूषण ॾाढो हा हा की दवा सां गॾ कीअं थोरो तव्हां ॿाहिरि वेंदव कोई हिल स्टेशन ते हली वञो ॿ चारि ॾींहं थोरो आरामु बि मिलंदो आहे ॾियारी खां पोइ थकावट बि शरीर में थिए थी ऐं उनखां सवाइ हवा पाणी बि मटाईंदव न त बि तव्हांखे सूठो लगंदव अगरि तव्हां वञी सघो महाबलेश्वर माउंट आबू इन साइड हली वञो कहिड़ी हिल स्टेशन ते वञो के जिते वधीक भीड़ भाड़ न हुजे ऐं हवा साफ़ हुजे उन जॻाह ते वञो अगरि वधीक परे नथा वञी सघो त सापुतारा त पासे में ई अथव ओडे हलिया वञो ॿ चारि डींहं वेंदव हवा पाणी मटींदव ऐं दवाऊं बि वठंदव त ठीकु थी वेंदव कोई घबराइण जी ॻाल्हि कोन्हे का भेण न न कोई वांदो हा उहेई थी चवां न त दवा हा दवा लिखी थी ॾियाव मां तव्हांखे दवाऊं वठिजो पर उनसां गॾ हवा पाणी बि मटायो ईअं तव्हांखे थोरो सूठो लगंदो ऐं थोरी आरामु थींदव थोरी हवा पाणी सभु मटिजंदो आहे न जल्दी फ़इदो थी वेंदो

हा हा हा हा हा हा हीअ दवा लिखी लिखियलु अथव वठिजो जरूर हा ईअं लिखियलु अथव इहा वरी बि तव्हांखे ॾिसो वरी घूमी फिरी अचो या पोइ ॾेखारे वञिजो अगरि सम्झि में अचेव वरी न त तकलीफ़ रहव त मुंहिंजे खयाल सां त सभु ठीकु थी वेंदो तव्हां वेंदव त हा ठीकु आहे भेण हा हाहा अगरि ज़रुअत लॻी त कुझु रिपॉटू कराइदसि पर भॻवानु जी दया सां कुझु रिपोट जी ज़रुअत न पवंदी लॻे थो कुझु नॉरमल ई आहे इय वाय वाय हा हा ठीकु आहे भेण हा हा जय झूलेलाल